शिवराज विजय सन्स्कृतमे एकटा उपन्यास छै जाहिमे शिवाजीके भारतीय जे तात्कालिक स्थिति रहै ताहिमे हुनकर की योगदान छनि हुनकर की राष्ट्र प्रेम रहनि हुनकर समाजके ओहि समय जे दुःस्थिति रहै तेकरा उबारबाके लेल ओ की प्रयास केलखिन आओर कतबा ओ सफल रहलाह तकर ओ से विस्तृत रूपमे सन्स्कृतमे उपन्यास लिखलनि हेँ अम्बिका दत्त व्यास